आ हॅलो हय उलयता आ हय सांग सांग हय हय हय हय हय हय तुमकां कितकी जाय आशिल्ली आयचो रेट जो आसा न्ही आमी सेलींग प्रायस आमचो तिनशें सत्तर आसा खंयची सुपारेचो कळ्ळें मागीर तितूं तुवें वेगवेगळ्यो हें आसा न्ही सफेद सुपारी लाल खोका व्हेज अशे वेगवेगळे कॅटेगरीज आसा तुमकां खंयची जाय न्ही तुका किद्या किद्या खातीर ती

म्हणजे खावपाक किदें पुजेक जावं कोणाक अशी विडो दिवपाक गाय किद्याक म्हणजे हा हा हा पुजा म्हणजे चड मोटी पुजा गाय म्हणजे कितकिशी जाय हा बरें आसा हा बरें आसा तीन चार हें किलो मेळटली तुमकां बरीच सुपारी घेवपाची न्ही देवाक किद्याक कसल्या कसली किद्याक दिवपाची देवाक दिता जाल्यार बरीच घेवपाची हय ती तुमकां तिनशे पंच्यात्तर किलो अशी पडटली कळ्ळें हय आनी मागीर तुमी येवन व्हरता गाय कशें किदें म्हणजे हा हा हय हांव तुमकां किदें करता एड्रेसूय धाडटा आनी परत लोकेशनूय धाडटा हेजेर गुगलाचेर हय हय आनी खंयच्या दिसा ती केन्ना जाय हय आ बरें म्हणजे ती रेडी करून दवरूं जाय न्ही म्हाका सोलून बी दवरता आनी मागीर येवन व्हर कळ्ळें आ हा

हय हय हय हय लोकेशन धाडटा हांव हय हो कमीच सांगला हांवें हो कमीच सांगलां कळ्ळें हय मार्केटा तुका वेगळो आसा म्हणजे मार्केटा तुमी घेतलो जाल्यार तसोय घेतल्या जाता तो सादारण तुमकां तिनशें णव्वदांनी पडटलो आ बरें आ बरें बरें आ बरें